सहकारी खेतों में किसानों का शोषण रोका जा सकता है हमारे समाज में किसानों का बहुत महत्व है वे ही जो हमें खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ती को अपने जीवन यापन के लिए उचित भोजन की आवश्कता होती है इसलिए वह समाज में एक आवश्कता है वे किसान विभिन्न प्रकार के होते हैं किसान वह है जो मा मानव उपयोग के लिए पौधों का विकास करता है और जानवरों को पालता है जैसे कि लेक में हमने देखा है कि वास्तविक सफलता पाने के लिए किसानों को लम्बी अवधी तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसानों द्वारा किए गए कार्य मानवीय सुकमता की लिए महत्वपूर्ण हैं किसानों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है